ہلو ہاں جی گڈ آفٹر نون ہاں جی بتائیے

ہاں بالکل مل جائے گا ہمارے یہاں پہ ڈیل ایچ پی ان سب کے ماڈل اویلبل ہیں

ہاں ہاں مل جائے گا آپ کو ہمارے پاس ہیں اویلیبل ایک ماڈل ہے جس میں آپ کو آٹھ جی بی ریم اور چار جی بی گرافیک کارڈ اور پانچ سو بارہ جی بی ایس ایس ڈی کے ساتھ آپ کو یہ مل جائے گا یہ تھوڑا بہت ہاں یہ بجٹ میں آپ کا آ جائے گا بس تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوگا میں اس کا ایک بار ایک ایکجیٹ ریٹ آپ کو چیک کر کے بتا دوں گا اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی ایچ پی کے ماڈل ہیں اگر آپ ان میں انٹریسٹڈ ہو تو میں آپ کو ان کے کوٹس اور اسپیسیفکیسن بتا دوں آپ کو ڈیل میں ہی چاہیے ٹھیک ہے میں ایگزیٹ

جی بالکل ای ایم آئی پہ آپ کرا سکتے ہیں اس کو آپ اس کا سکس منتھ یا ون ایئر ای ایم آئی کرا سکتے ہیں آپ اس کا جی ہاں یہ کریڈٹ کارڈ یا کیس آپ کسی بھی پیمینٹ میتھڈ آپ یوز کر سکتے ہیں ہمارے یہاں پہ سب کچھ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے

جی ہاں اس کی وارنٹی ہوتی ہے ون ایئر کی ون ایئر میں اگر آپ کو کوئی بھی ایشو آتا ہے تو وہ کمپنی آپ کلیم کر سکتے ہیں اس کی وارنٹی وہ سر نیا تو نہیں ملتا وہ آپ کو ان کے اندر جو بھی پارٹس آپ کے خراب ہوں گے نا وہ چینج کر کے آپ کو بنا کے دیا جائے گا ود ان ون ایئر اگر کوئی بھی ایشو آتا ہے تو جی ہماری شاپ صبح کے دس بجے سے لے کے شام کے آٹھ بجے تک اوپن رہتی ہے آپ اس بیچ کبھی بھی وزٹ کر سکتے ہو اوکے